आमची खंय कोंकणी भाशेची एक खाशेली गजाल आसा आमकां खंयूय भायर गेल्यार आमची कोंकणी आसा तीं सगळ्याक कळटा अशी म्हणून ना गोंयांत राविल्ल्याक कोंकणी कळटा पूण आतां समज एकटो भायलो मनीस एक महाराष्ट्रीयन समज आयलो जाल्यार ताका आमी आमचे भशेन सांगपा सोदतात गोंयची लोकांक खंय तरे तरेचीं भाशा येतात तरी पूण तो कितें करता की कोंकणींत बाकिची लँग्वेज मिक्स करता आनी कोंकणी मनशा कडेन खंय इतली तांकत आसा की तो ताका बरें तरेन समजून सांगपाक शकतलो तर कोंकणी भाशेचें एक आमचें कडेन एक मॅजीक आसा तें म्हणल्यार आमी मराठी कोंकणी हीं सगळीं भाशां मिक्स करतात तर आमी तांचे कडेन सादेपणान सोप्पे तरेन संवाद सादपाक शकतात आनी कोंकणी भाशा अशी आसा की तातूंत बाकिच्याय भाशेचें सिमीलर वर्ड समान वर्ड आसात तो तें कारणान बाकिचें जें लोक आसात तांकां आमी जरी कोंकणी उलयलें जाल्यार तांकां रोखडें समजता